ہلو جی جی بتائیے کون کون سی اچھا گھر اچھا اچھا اور ہمارے یہاں جو ہمارے یہاں جو آفر چل رہا ہے وہ ابھی آلو پہ چل رہا ہے بیس منٹ کا اور بیس پرسنٹ کا اور یہ پیاز پہ چل رہا ہے اور باقی سب جو ہے سب نارمل ریٹ ہے جیسے ہوتا ہے پیاز پہ آپ کو چُھوٹ مل جائے گا آلو پہ چُھوٹ مل یہ دونوں پہ آفر چل رہا ہے جی اور سبزی میں جو ہمارے یہاں ہے دیکھیے لحسن ہے ادرک ہے اور آپ کا پیاز ہے آلو ہے ٹماٹر ہے ادرک ہے لیموں ہے کسی تھوک میں چاہیے تھا پورا کہ گھر کے لیے چاہیے تھا

تو ایک کلو آلو اچھا ایک کلو ٹماٹر اور ایک کلو آلو آدھا ایک کلو لحسن بھی چاہیے اور ایک ڈھائی ڈھائی سو گرام ادرک جی

اچھا جی جی جی جی آلو تو سولہ آپ کو دس روپیہ لگ گیا جی جی دیکھیے آلو کا ریٹ ہو گیا آپ کا دس روپئے ٹھیک ہے اور اُس کے بعد ہو گیا آپ کا پیاز میں جیسے پینتس سے چالیس روپیہ چل رہا ہے تو بیس روپیے سے لگ گیا آلو کا ٹھیک ہے تیس یہ ہو گئے اور ادرک تو نارمل پچاس گرام دس روپئے کے ہو جائیں گے ٹھیک تو یہ ہو گئے چالیس روپیے ہو گئے آپ کے ٹوٹل اور بھی کچھ تو بتایا تھا آپ نے آدھے کلو لحسن اچھا چالیس کے لحسن ہم نے کر دیے ٹھیک ہے اور یہ ہو گئے آپ کے جی ٹوٹل ہو گیا آپ کے ستر روپئے ہو گئے مان لیجیے جی ستر روپئے اور تو کچھ چاہیے تھا ٹماٹر ٹماٹر بھی تو چاہیے تھا ٹماٹر بتایا آپ نے ٹماٹر ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا آپ کے آلو ہو گیا پیاز ہو گیا لحسن ہو گیا ادرک ہو گیا اچھا اور تو کچھ نہیں چاہیے تھا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے لے جائیے آپ ٹھیک ٹھیک